अॼु दुनिया जंहिं रफ़्तार सां अॻियां पेई वधे तरक़ी पेई करे पहिरीं न थियो हुओ हिनजो प्रमुख कारण आहे तकनीक जो हर शइ में इस्तेमालु अॼु चाहे रोटी ठाहिण जी कला आहे चाहे ॻाइणु आहे चाहे नचणु आहे इंटरनेट जे माध्यम सां असां हुनखे सिखी करे ऐं पंहिंजी कला में सुधार करे था सघूं तंहिं खां सवाइ जेके कलाकार पहिरीं पंहिंजे आसे पासे ताईं सिमित हुआ हुननि जी कला सोशल मीडिया जे माध्यम सां सॼी दुनिया में पहुची रही आहे अॼु असां घरि वेठे कहिड़े बि नमूने जी रोटी ठाहे था सघूं या कहिड़े बि नमूने जो डांस सिखी था सघूं तंहिं खां सवाइ को बि वाद्य असांखे सिखिणो आहे त उहो बि असां इंटरनेट जे माध्यम सां सिखी था सघूं अॼु हर को नंढो वॾो कलाकारु पंहिंजे कमु खे सोशल मीडिया ते पोस्ट करे सॼी दुनिया ताईं पहुचाइण में सफ़ल थी रहियो आहे तंहिंजे करे हुननि जी पहचान सॼे दुनिया में ठही सघी आहे ऐं इहा दुनिया हिकु नंढो घर थी पियो आहे जिते हर को हर कंहिंखे सुञाणे थो